ना हमनो थाङोबा जोङो फुंआवनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जानानै जि जोम गानखांनानै खर' खौखानानै जेथाइ गामला खबाइ खदाल सिखा खंखाय लानानै थाङो मोना मोनसे लानानै थाङो आरो थांनानै जोङो फार्स्टआवनो ना सारनो थाखाय आलि खोयो आरो आलि खोखांनानै दै सारो आरो दै सारनानै बिदिनो गरम मोनबा दसे जिरायो आरो ना सारफिनो आरो सारखांनानै ना हमो आरो नाखौ जोङो गोबांथ' ना मोनो ना सिला मोनो ना गोरलै मोनो सिंगि मोनो फिथिख्रि मोनो बोथिया मोनो बिरात ना मोनो नाखौ हमनो मोजां मोनो मेल्ला ना मोनो एखनबा खांख्रायबो मोनो गांजेमा मोनो आरो एखनबा समाव खुसियाबो हमो जोङो खुसियाबो मोनो खुसियाखौ जों खदालजों देयो खदालजों देना मोनाबा सिखाजों देयो आरो नङाबा जि फोर गावनि गान्नाय जिफोरजोंनो हमो होमबासो मोनो खुइयाखौ आरैनोबाथ' लिमोन्द्राखा ओमफ्राय आरो नाखौ हमखांनानै आरो जों अबावबा दंग'आव नागेरबावो नागेरनानै नाखौ जेखायजों गुरजानाय जायोबा जेखायजों गुरनोसै आरो दैलां समावथ' दैबाना जानानै दै रानोबा दै जिं जिं ना बोनोबा ना बोथिया बिरात मोनो बिरात सान्दुं गोसायावबो ना बिरात रोनावनाय बेफोरखौनो जोङो बहा बहा नागिरनानै लायो आरो गौरांआवबो मुसारिजों बोयो जोङो आरो गौरांआवबो गोग्रोमो दैयाव बिदिनो बबेबा दंग' बबेबा बिलो बबेबा जाम्फै बबेहायबा ओरैनो दहलानिफ्राय बोहैबोनाय बिदियाव थायो बिदियाव ना गुरो जोङो ज' ज'नो जेखाय खबाइ लानानै ना हमनो मोजां मोनो ना मोनो बिदिनो एखनबा मागुरफोरबो मोनो एखनबा सिंगि मोनो सिंखाउरि मोनो बिदिनो ज' ज ना गुरहैयो आरो जों ना हमनो मोजां मोनो ना हमनो थाखाय बिदिनो आइजों लानानै थांनाया जाहैबाय खदाल सिखा खबाइ जे जेखाय आरो ना गुरखांनानै जोङो ना गुरनाय समाव दै गाङो दैबो लानानै थांफायो आरो गय फाथैबो लानानै थाङो बेनो आरो ना गुरनो हमनो थाखाय थागथियारि जानानै थाङो